आङो लान्च टाइमाव ओंखाम आरो ओंख्रि सङो बे ओंख्रिखौ आं मालाबा बेदर आलु आरो दालि सङो लान्चनि थाखाय आरो बेफोरखौ जानानैहाय आं मोजां मोनो बेफोरखौ आं सङो दालि ओंखाम आरो आलु बेदर सङो आं लान्चनि थाखाय आरो दिनारनि थाखाय रुथि आरो माब्लाबा ओंखाम सङो रुथिजों जानो थाखाय आङो ओंख्रि सङो बे ओंख्रिफोरखौ आङो मालाबा दालि स्वाबिन मटर बेफोरबादि गलायनानै आङो रुथिजों जानो थाखाय सङो आरो आङो लान्चाव ओंखाम ओंख्रि सङो आरो दिनारनि थाखाय रुथि आरो ओंख्रि सङो बे ओंख्रिफ्रा स्वाबिन आलु मटर बेफोरबादि गलायनानै सङो